ہیلو جی سر یہ سوئگی سے بات کر رہے ہیں جی سر یہ میں نے پرسوں ایک آڈر دیا تھا جی جی ایک برگر اور ایک یہ پیزا آڈر کیا تھا میں نے جی سر لارج سائز پیزا تھا تو سر وہ کچھ ہولی کی وجہ سے میں نے آڈر کینسل کیا تھا جی جی جی سر میں نے آڈر کینسل کیا تھا جی تو سر یہ میری رقم واپسی نہیں آئی جی سر جی میری کب تک آ جائے گی واپسی رقم جی سر

تو آپ اس کو اکاؤنٹ میں ہی ٹرانسفر کریں گے میرے یا آپ اکاؤنٹ میں ہی ٹرانسفر کر دیجیے جی سر جی آپ ایپ اکاؤنٹ میں ہی اس کو ٹرانسفر کر دیجیے تاکہ میں اسی سے ہی آپ کو دوبارہ آڈر کر سکوں جی سر کب تک بھیج دیں گے آپ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے